देखु कहीं अगर घुमे लए जाइ छियै तऽ उ जगहके अगर हमरा उहाँके बढ़िआँ अगर चीज लागय हइ जेना पेड़ पौधा होइ हइ चाहे कुछ होइ हइ चाहे अपने अगर दोस्त आरमे छियै एकसाथमे छियै बढ़िआँ जगह गेल छी घुमय लए तऽ हुआँवला बढ़िआँ फोटो एगो घिच लै छियै ताकि आगे जाके उ देखयमे चाहे सोशल मिडियामे डालयमे बढ़िआँ लागय हइ